कायदा वेवस्थेन खूब अशीं सुदारणा जाय कारण आमच्या समाजाची रक्षण करपा खातीर खूब असो बदल जाय आमच्या गोंयान खूब अशे अत्याचार जाता लोकांच्या लोकांचे मर्डर जाता खून करता लोकांक किडनेप करता ल्हान ल्हान भुरग्यांक किडनेप करता चेडवांचें मर्डर करता चेडवांक भायर भोंवपाक सुद्दां भंय दिसता इतले हे अत्याचार आमच्या गोंयान चलला सो हेजेर सगल्यांचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय आतां आतां आमी पळोवपाक शकता वेगळीवेगळी निव्ज येता डेली ते निव्ज वाडत आसा कोणी कोणाचो खून केलो कोण कोणाक किडनेप करता कोण कोणाक मारीत आसता तर ही जे एक्शन घेवप खूब गरजेचें आसा तशेंच चेडवां जी आसा तीं तेंचेर रेप हें वाडत चललां रेप केसी आमकां पोवपाक शकता ज्यो आतां खुबूच वाडटा तर किद्याक वाडटा ह्यो कारण जे कोण रेप करता पळय तांकां पनिशमेंट मेळना चार दीस फक्त जेलीन घालून दवरता आनी रोकडे तांकां सोडटा ताका लागून हे रेप केस भरपूर वाडलेली आसा ज जो कोण रेप करता जो कोण गुना करता ताका तुमी कडींतलो कडीत असो पनीशमेंट दीत जाल्यार तो नेक्स्ट टायम कोण तो दुसरो ते करपाक वचपाकूच ना वयचोच ना कसोच तांकां पनीशमेंट मेळना हें सगल्यांक खबर आसा चार दीस दवरता आठ दीस दवरता तुमी जेलीन आनी तांकां रोकडे सोडटात ताका लागून रेप केसीस भरपूर जाला आनी आमचो आमच्या गोंयान जर हें सगळें गुना जाता ते सगळें सुदारपाक जाय जाल्यार ह्या सगल्यांची स्ट्रीक एक्शन घेवचीच पडटली नाजाल्यार हेज्या अत्याचार जाता जे मर्डर जाता ते सगळे वाडतच रावतले आनी आमचे जे लोक आसा ते असुरक्षीत उरतले म्हणजे कोणाक भायर सरपाक सुद्दां असो भंय दिसतलो सो ताका लागून हें कायदा वेवस्थेन कसलीय सुदारणा जावपाकूच जाय आनी त्या गुन्हेगारांचेर स्ट्रीक एक्शन घेवपाकूच जाय